चिरकुट पहाड़ जब मैं पहली टाइम चिरकुट पहाड़ पर गई थी तो मुझे बहुत सा डर लगा चढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब चढ़ने के बाद वहाँ पर एक छोटा मंदिर है वहाँ पर पूजा करने जाते हैं तो पूजा करके उतर रहे थे तो मुझे बहुत डर लगा बहुत डर लगा फिर मन को काबू करके हम नीचे उतरे तो इसके बाद समझ में आया कि नहीं किसी भी ऊपर चढ़ने के लिए हमें नीचे ही संभालना चहिए तो इसके बाद पहली सीख हमने वहाँ पर सीखी दूसरी सीख दूसरी बार वैष्णो देवी स्थान में हम मैं पह जब गई वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं वे चढ़ना पड़ता है बहुत ऊँचा है बोहौत ऊँचा वैष्णो माता का मंदिल है बहुत ऊँचे पर फिर हम वहाँ पर गए तो मुझे भी बहुत डर लगा फिर डर तो लग रहा था फिर फर्स्ट टाइम तो नहीं था सिकंड टाइम था इसके लिए चढ़ तो गए फिर डरने टाइम थोड़ी मोड़ी यह थोड़ी मुश्किल आई पर उस पर भी हम ने काबू किया और फिर नीचे उतरा उतरे